नमस्ते और बताइए कैसे हैं कैसा चल रा है पर्व त्यौहार की तैयारी जी जी बिल्कुल हमारे गाँव में तो बहुत ही बहुत तरह का पर्व त्यौहार मनाया जाता है अब जैसे सबसे बड़ा वैसे कहा जाए तो छठ पूजा को माना जाता है और ये नवेम्बर के आसपास होता है कार्तिक में और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इनकी इनकी मान्यता भी बहुत है बहुत है ये इसमें उ उगते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है और ये दो दिन का होता है एक बार उगते हुए सूर्य का करते हैं और फिर दूसरी बार डूबते हुए सूरज का भी किया जाता है जी हमारे यहाँ होली है और फिर दीपावली है चौरचन है जितिया है जितिया जितिया के बारे में बताऊँ तो ये मतलब जो हमारी माताएँ होती हैं वो ऐसे इसका नाम है जितिया का पुत्र जीविका ब्रत इसमें मुख्य रूप से पुत्र के लिए हमारी माता लोग मतलब व्रत रखती हैं ये निर्जला व्रत होता है मतलब इसे ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे तीन दिन तक चलता है काफ़ी कठिन होता है जी जी जी और इसकी तो मान्यता भी है ना कि ऐसे हमारे रामचन्द्र जी जब सीता मैयाँ को लेके आ रहें थे रावण के पास से रावण का ध्वंस करके तो फिर इस अवसर में हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है हाँ जी हाँ जी जी काफ़ी बहुत अच्छा लगता है उस दिन तो गाँव का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है बहुत अच्छा लगता है सबके दरवाज़े पे छत पे दीप जलता रहता है बहुत अच्छा लगता है देखने में हाँ जी हाँ जी अच्छा आपको ये क्या कहते हैं सामा सामा के बारे में पाता है ये भी बहुत ही बहुत पुराने ज़माने में तो बहुत अच्छे से किया जाता है अभी तो ख़ैर उतना लोग नहीं मनाते हैं बहुत हाँ जी काफ़ी जी धन्यवाद